राजस्थान में कानून व्यवस्था पेटेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि अगर जैसे बौद्धिक सम्पदा जो हमारा क़ानून है उस में जैसे हमारे अन्वेशकों और रचनाकारों की जो उन की रचनाएँ हैं उन के जो विशेष अधिकार हैं उन को प्रदान करने की एक जो है सुरक्षा प्रदान वो लोग करते हैं है ना और यह सुनिश्चित करता है कि आप के जो विचार हैं उस की व्यवसायीकरण में आप उस का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं और दूसरों की जो उन की रचनाएँ हैं उन का उपयोग बिना अनुमति के करने से आप उन को रोक सकते हैं या नहीं तो मेरा जो समाधान है वो यही है कि आप दूसरे लोगों को जो उन की रचना है उन को बिना उपयोग उन की अनुमती के करने से उन को रोकें और जैसे अगर आप किसी से अगर आप वो नहीं लेते हैं अगर आप किसी से पूछते नहीं हैं बिना उस के पूछे बिना उस से जानकारी लिए आप उस की चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं वहाँ कोपीराइट लग जाता है है ना अगर आप किसी की किसी भी चीज़ का अगर उस के नाम का उस के गाने का या किसी चीज़ का अगर आप जो है सेम चीज़ अगर आप ख़ुद आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क़ानून आप के इस में लग जाता है तो आप कम से कम जो मतलब आप को नहीं करना चाहिए तो तभी ये जो है कोपीराइट लगता है